क्यों आई है समस्तीपुर का तो अस्पताल बहुत अच्छा है यहाँ के यहाँ पर दवाई और सब अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है अच्छा कोई बात नहीं है दादी को यहाँ हॉस्पिटल में लाओ ले आओ यहाँ पर बहुत सुंदर इलाज हो रहा है हँ दवा आर बहुत अच्छा मिल रहा एक बेर अगर खाएगी तुम्हारी तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छी हो जाएगी हाँ यहाँ पर जो जो बोली थी न बहुत यहाँ पर अच्छा दवा चल रहा है एक बेर अगर कोई ई रोगी आदमी आता है तो बहुत यहाँ से अच्छे होकर चले चला जाता है बहुत अच्छा यहाँ दवा होता है हाँ यहाँ पर एक बेर अगर दवा अथी करवाएगी न आराम से ठीक होकर आप आपकी दादी चली जाएगी बहुत अच्छा यहाँ पर दवाई च दवा चल रहा है थैंक यू पहले लाकर तो दिखा दिखला दीजिए पहले आप अपनी दादी को लाकर तो यहाँ पर दिखला दीजिए यहाँ पर तो ए नौ बजे से लेकर आ आठ नौ बजे तक नौ बजे से जे चालू करते हैं सुबेह तो एक्के बेर रात में नाइट ई नौ बजे अथी कर देते हैं बंद हॉस्पिटल अस्पताल हाँ अच्छा ठीक कोई बात नहीं हम यहाँ से मैसेज कर देंगे कि को कितना किस दिन आइएगा हम सब दिन सिर्फ संडे के ही बंद करते है न तो हर एक दिन हम खुला ही रखते अस्पताल ठीक है हम तो रोज़ सिर्फ संडे के बंद रहता है न तो हमारा पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा रहता है हमारा खुला पैसा एक मरीज़ पर तीन हज़ार हाँ तीन हज़ार उ पूरा अथी दवा आर क्या नहीं दवा और पूरा ले करके तब तीन हज़ार लेते हैं तो ठीक है आते हैं